हाँ बोलिए हलो हाँ हाँ हाँ आप बिजली की दुकान से बोल रही हैं हाँ तो हमको बल्ब लेना है और गर्मी का समय है पंखा लेना है तो बल्ब बल्ब है आपके पास कितना वाट का है अच्छा ठीक है हाँ तो दस ठो बल्ब लें बल्ब लेंगे और क्या क्या है पंखा तार हाँ तार है ना तार लगाएँगे उसमें हाँ स्विच कै रुपया में देते हैं अच्छा सो पन्द्रह रुपया में स्विच भी तो तार लगाना लगाना है उसमें पंखा है तो पंखा का कितना कीमत पड़ता है लगभग एक पंखा का सिमिंग फैन का अच्छा अच्छा ठीक है तो दो दो पंखा लेना है और दस गो स्वीच लेना है वो सब बहुत स्विच वगैरह है वो सब लेना है और बल्ब पाँच गो लेना है तो ये सब जोड़ जाड़ कर लगभग जो होगा हम देंगे दीजिएगा और कूलर भी रखे हुए हैं तो पंखा वगैर है ना पंखा है ना

ठीक है तो आपके दुकान पर हम लेना है हमको तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कितना और और भी समान है सब अच्छा ठीक है तो बल हाँ बल्ब है पंखा है तार है स्विच है और अथी भी रखे हुए हैं बोर्ड भी बोर्ड रखे हुए ना बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड बोर्ड जो लगा हुआ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है दुकान कहाँ पर है जरा बताइए आप तब लोकेसन दीजिए तभी ना पहुँचेंगे साबान पर है अत अच्छा अच्छा ठीक है तो वही लोकेसन है तो हम आएँगे तब आपसे सामान लेंगे ऑडर दे दे दिए हैं ठीक है

आएँगे दस मिनट में आ जाएँगे आ आप दुकान का क्या नाम है आपका दुकान का अच्छा ठीक है आते हैं